कमर दर्द के ईलाज के लिए हमारे गाँव में प्रचलित मतलब घरेलू उपाय हैं जैसे कि हुआ सरसों का तेल है उसमें हल्दी डालते हैं और अजवाइन भी डालते है उसको अच्छे से गर्म करने एक बाद थोडा ठंडा कर लिए और फिर उसके अच्छे से कमर पर मालिश करते है मसाज करते है तो उससे भी कमर दर्द में हमें आराम मिलता है काफ़ी आराम मिलता है और एक तरीका होता है दूध दूध गर्म कर लो दूध को अच्छे से और उसमें भी हल्दी डाल लो और उससे उसको पी लो पीने के बाद एक दो घंटे तक बस आराम से लेते रहो उससे भी हमें कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है और एक होता है मीठा तेल वो तेल भी उस तेल को गर्म कर लो और हल्के हल्के हाथ से मालिश करो तो कमर दर्द में आराम मिलता है और और एक हमारे गाँव में बहुत ही घरेलू उपाय एक बहुत अच्छा की तिल जो होते है तिल को अच्छे से पीस लो कूट लो उसको अच्छे से और उसको कूटने के बाद उसको थोड़े से पानी मिला के उसको अच्छे से यहाँ पे जहाँ पे कमर दर्द करे वहाँ पे लगा के पट्टी बांध लो उससे भी अच्छा तरिके से वो भी एक घरेलू उपचार है गाँव का और कमर दर्द का ईलाज अनेक घरेलू उपाय जल्द ही फटाफट से कमर अपनी सही हो जाती है वो सरसों का तेल इतना लाभदायक होता है कमर दर्द में सरसों का तेल में अगर हल्दी मिला के उस गर्म करके मालिश करें तो बहुत अच्छा रहता है उससे कमर बहुत जल्दी मान लो आधे घंटे में उससे कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है बहुत ज़्यादा आराम मिलता है